हलो जय झूलेलाल कहिड़ो हाल आहे बढ़िया बढ़िया झूलेलाल जी कृपा आहे हां जी ॿुधायो बिल्कुल आवाज़ अचे पियो ॿुधाइए ॿुधायो ॿुधायो मूंखे जी तव्हांखे मूंखे कंहिं ॿुधायो की तव्हांखे बीमा कराइणा आहिनि कुझु पंहिंजे फ़ैमिली लाइ कुझु ख़ुदि लाइ मुंहिंजो दीपक कुमार दीपक कवलानी दीपक कवलाणी त ॿुधायो मूंखे हूं हूं टर्म में कराइणो आहे तव्हांजी ऐज घणी अथव पंजतालीह उमिरि आहे छो की छा आहे न टर्म प्लान जेको माण्हू पहिरीं कराइ वठंदा आहिनि अठावीह तारीख़ खां पहिरीं अठावीह साल खां पहिरीं उन्हनि जी जेकी पॉलिसी जेका कव रक़म हूंदी आहे हूअ घटि हूंदी आहे ह हींअर तव्हांजी मां फ़िर बि मु मूं वटि आहिनि न अघ घणई ऑप्शन आहिनि एल आई सी में बि आहिनि ऐं मूं वटि हिकिड़ो इंडसिंड में बि आहे ऐं ॿिया आई सी आई सी में बि आहिनि त टर्म लाइ कराईंदुमि ठीकु आहे मां तव्हांखे ॿुधायां थो मूंखे हा लेकिन तव्हांजी जेकी तव्हां जेको डिसीजन वरितो आहे न बिल्कुल राइट टाइम ते वरितो आहे अगरि तव्हां अठेतालीह खां पोइ वठो हा न त ॾाढो वधीक थी वञे हा तॾहिं बि तव्हांखे कुझु फ़ाइदो थींदो न न मुंहिंजी उमिरि बि पंजतालीह ई आहे गॾ ई आहियूं असां हा ॿुधायो

हा मूं वटि अहिनि चारि पंज ऑप्शन अहिनि जी हा न टर्म्स जे टर्म न टर्म जे अंदरि तव्हांखे मेडीकल त कराइणो पवंदो लेकिन हुनमें मेडीकल क्लेम न मिलंदो अथव टर्म प्लान में सिर्फ़ हूअ ई हा हा मेडीकल जेको मेडीकल जेको ओके सम्झी वियसि मां हा हा हा हू सभु त आहे काई ॻाल्हि कोन्हे हा जी हा हा हा ठीकु आहे मां तव्हांखां पुछण चाहियां थो तव्हां पूरो टाइम हिन्दुस्तान में रहंदा आहियो या ॿाहिरि बि वेंदा आहियो किथे रहंदा आयो कहिंड़े कहिड़े एरिये में त साउथ दिल्ली में रहंदा आयो न हा आयो त हिन्दुस्तान में इंडिया में रहंदा आयो न किथे रहंदा आयो ठीकु आहे छो की असां वटि हर कंट्री लाइ टर्म्स जी रूल्स अलॻि आहिनि छो की तव्हां ॿाहिरि रहंदा आहियो तव्हांजे टर्म जा रूल बि अलॻि आहिनि हुनखे एन आर आई टर्म प्लान रूल चवंदा आहिनि हूं हूं हूं हूं मां सम्झी वियुसि लेकिन तव्हांखे तव्हांखे तव्हां हिक हिक गॾ अ ॿाहिरि कोन्ह रहंदा आहियो वेंदा आहियो पंता ॾह पंजवीह ॾींह अची वेंदा आहियो ईंअ ओके अच्छा हिक सौ अस्सी ॾींहं हिक सौ अस्सी ॾींहं लगातारु कोन्ह रहंदा आहियो ठीकु आहे त तव्हां एन आर आई कोन्ह आहियो ओके ठीकु आहे ओके सम्झी वियुसि ओके ठीकु आहे सम्झी वियुसि मां त तव्हां मूंखे सभिनि खां पहिरीं ॻाल्हि त मूंखे मैसेज में तव्हांजो नालो तव्हांजी ऐज ऐं तव्हांजो वेट हा वेट ऐं हाइट खपे फ़िलहालु पोइ तव्हांखे मां चैक कंदुमि ऐं पॉलिसियूं ऐं पोइ हिकिड़ो जॾहिं सभु तव्हां सलेक्ट करे वठंदा त तव्हांखे हिकिड़ो मेडीकल ऐं मां तव्हांखे अपोइंटमेंट वठदुमि तव्हां जो ठीकु आहे हा ठीकु आहे ॿियो ॿी ॿी पॉलिसी कहिड़ी खपेव हिकिड़ी टर्म ऐं इंश्योरेंस कराइणो आहे हूं हूं हूं

ठीकु आहे ठीकु आहे हाउस इंश्योरेंस प्लान खपंदव तव्हांखे ठीकु आहे हुनमें हुनमें सभिनि खां बढ़िया एच डी एफ़ सी ऐं आई सी आई सी अथव मां तव्हांखे हुनजा प्लान बि ॿुधायां थो अच्छा तव्हांजो घर आहे किथे साउथ दिल्ली में आहे ठीकु आहे त घणो बेडरूम अथव थ्री बेडरुम ठीकु आहे तव्हांजी जेकी अ घर जी जेकी स्ट्रक्चर आहे मोर देन फ़िफ़्टी पर्सेंट वुडन आहे ऐं लेस देन फ़िफ़्टी पर्सेंट वुडन आहे मतिलब लकड़ीअ जो कम पंजाह पर्सेंट खां वधीक आहे या घटि आहे घटि हूंदो न ठीकु आहे हिनजो बि त लगंदा आहिनि पंजाह पर्सेंट घटि वुडन में अलॻि शइ आहे अलॻि शइ आहे हू थी वेंदो हुनजी इंस्पेक्शन थी वेंदी मां तव्हांखे ही ॿई शयूं त हू त जॾहिं तव्हां हा हा हा हू त तव्हां मूंखे ॿुधाइजो पहिरीं तव्हांजो हीअ टर्म जो करे करे हुनखां पोइ तव्हांजी विजिट करिणी पवंदी घर में छो की घर जी इंश्योरेंस आहे ठीकु आहे मूंखे ही नाला मोकिलजो ऐं ऐज हाइट वेट मोकिलियो त तव्हांखे का बीमारी का शइ त हू लिखी मोकिलजो शुकर आहे शुकर आहे शुकर आहे झूलेलाल जो शुकर आहे ठीकु आहे ओके बढ़िया बढ़िया वदिया वदिया सभिनि खां बढ़िया कम ओके जी जी जी जी ओके जी मूंखे ॿुधायो ओके ओके ओके हा हा ओके ओके झूलेलाल झूलेलाल